मूंखे फोटोग्राफी जो शौंक़ु ज़रूर आहे पर मूं अञा ताईं कंहिं बि खेत्रीय राज्य राष्ट्रीय ऐं अंतर्राष्ट्रीय ते आयोजित फोटोग्राफी चटा भेटी में मूं भैरो कोन्ह वरितो आहे हा मूंखे अगरि मौक़ो मिलियो फोटोग्राफी चटा भेटीअ ते त मां जरूर भैरो वठण चाहींदुमि